ہاں ہلو سر بجلی وبھاگ کے کشٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے میری جی سر بولے ہم کو ایک ابھی میل آیا تھا کہ آپ بجلی بل جمع نہیں کیے ہیں جی سر ہم بجلی بل پانچ ہی تاریخ کو جمع کر دیے تھے تو ہم کو پھر یہ میل کیوں آیا سر نہیں نہیں سر میل آیا کیوں ہم جمع کر دیے آپ میرا آئی ڈی دیکھ لیجیے ہم آپ کو فون پے سے بھیجیے تھے آنلائن روپیہ پے کیے تھے تو پھر یہ ہم کو یہ میل کیوں آیا سر نہیں سر میل آنا نہیں چاہیے اس سے بہت پرابلم کریئٹ میرا ٹرانجیکشن آئی ڈی بھی لکھ لیجیے پانچ چھ سات آٹھ نو ہے جی جی جی جی اس کو جلدی صحیح کروائیے نہیں سر آج اب آج میرے ساتھ ہوا سر کل کسی اور کے ساتھ ہو جاتا آپ ای میل بھیجتے رہیے گا پھر وہ کسی اور آدمی کا ٹھگ سکتے ہیں نا سر اس سے میں نہیں سر ہم پیسہ جمع کر دیے جی جی آج ہی آیا ہے ہم کو یہ میل دو گھنٹہ پہلے آیا تھا میل جی جی جی ہاں تو سر اس کو ٹھیک کروائیے اور ہم آپ کو جو پڑوب ہے وہ تو دے ہی دیے ہیں آپ اس کو صحیح کروائیے سر جلدی ٹھیک ہے اب سے ہم کو ایسا کوئی پریشانی آئے نہیں آنا چاہیے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دھنیہ واد